बैंकुनि जे अलावा पाण खे उधार ऐं लोन ॾाढी जॻहियुनि था मिली सघंदो आहे जीअं कि ब्याज वारा कुझु ॾह टकनि ते ॾींदा आहिनि कुझु पंजे टके ते ॾींदा आहिनि वॾा वॾा माण्हू जिन वटि जाम पैसो हूंदो आहे उहो पैसो ब्याज ते हलाईंदा आहिनि ऐं पाण हुननि खां कर्ज़ ते वठी सघूं था पाण पैसो क्रेडिट कार्ड था बि वठी सघूं था पाण पैसो क्रेडिट कार्ड ते छा थींदो आहे कि पाण में बैंक जा पैसा यूस करे छॾींदा आहियूं पोइ पाण खे महीने खां पोइ पहिरीं तारीख़ुनि में उन पैसा बैंक जा भरिणा पवंदा आहिनि पाण खे उन खां बि मिली सघंदो आहे क्रेडिट कार्ड खां मिली सघंदो आहे पंहिंजो कहिड़ो फैमिली मैंबर हुजे या पाण कहिड़ो दोस्त हुजे उन्हनि खां बि पाण लोन वठी सघंदा आहियूं ऐं पोइ कुझु समय खां पोइ उन्हनि खे ॾेई छॾींदासीं पाण पंहिंजे दोस्तनि खां बि था वठी सघूं ऐं पाण खे जेको इहो इंट्रस्ट हूंदो आहे जेको ब्याज चइबो आहे उहो घणो हूंदो आहे पाण इहो लोन जेको एल आई सी ऐप हूंदो आहे हुननि जे मथां बि ॾींदा आहिनि जेको पाण बीमा चवंदा आहियूं बीमे जे मथां बि अॼुकल्ह लोन मिलंदो आहे कि इहो नयो सरकार जो रूल आहे